دیہی علاقوں میں حکومتی نظم و نقش میں کن عوامل کی کمی ہے بھائی بہت سارے عوامل میں عوامل کی کمی ہے جیسے کہ دیہی علاقوں میں اُن کا جو نمائندہ ہوتا ہے پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے بڑھیا سے اُن کی نمائندگی نہیں کر پاتا ہے اور جو خاص طور پر بڑے عہدے ہوتے ہیں ایم ایل اے ایم پی کی تو وہ دیہی علاقے سے تو ہوتے ہی نہیں ہیں بھائی کیوںکہ وہ شہر سے ہوں گے اُن کے پاس تعلیم ہوگی وہ تعلیم سے روشناس ہوتے ہیں اُن کو فائدہ ملتا ہے اور دیہی علاقوں میں جیسے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ جب وہ پیچھے رہ جاتے ہیں سیاست میں تعلیم میں تو پھر اُن کو اُن کے نصیب جو ہے وہ پسماندگی ہی نصیب ہوتی ہے اور اُن کے یہاں پھر چیزیں اچھی نہیں ہوتی ہے چاہے سڑک ہو بجلی ہو پانی ہو اور دیگر سہولیات ہوں یا تو پھر حکومت کے ایڈمنسٹریشن کا کوئی بھی کام ہو تو دیہی علاقوں میں بہتر طریقے سے نہیں ہو پاتا ہے